मेरे द्वारा लिया गया एक मेरा फोटोग्राफ है जिसमें मैं बहुत सुन्दर दिख रही हूँ और जहाँ मैंने वो चित्र लिया है फोटोग्राफ लिया है वहाँ का जो पीछे का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर और रोचक है मैं पिछली बार में चिड़िया घर घूमने के लिए गई थी वहाँ पर मैंने अपने बहुत सारे फोटो खींचे और अपने भी खींचे अपनी फैमली मेम्बर के भी खींचे अपनी फ्रेंड्स में जो फ्रेंड्स गए थे मेरे दोस्त गए थे उनके भी खींचे मैंने हमने सबने फोटो खींचे मैंने भी खींचे फिर ऑनलाइन वो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने जो है डाले और उसके जो बैकग्राउंड मतलब जो पीछे कि जो भी नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सुन्दर लग रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जानवर पक्षी बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए और उन सब के साथ फोटो लेना मेरे लिए बहुत आनंदमय था बहुत मैं उस फोटो में बहुत अच्छी लग रही थी बाकी सब मेरे मित्र मित्र थे और पीछे जो भी जानवर पक्षी थे वो बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहे थे